विवाह सन पैघ समारोहमे पैघ मात्रामे पानिके व्यवस्था आइ जे अछि ताहिमे हमसभ पानि पानिके पैघ पैघ व्यवस्था करै छी जे बोतलके माध्यमसँ या कोनो पानिके जे बिजनेस करै छै तकरा माध्यमसँ हमसभ विवाह आदि समारोहमे पानिके व्यवस्था करै छी आ विवाह समारोहमे जे आगन्तुक सभ आबै छै तकरा लेल हमसभ पानिके व्यवस्था करै छी इएह व्यवस्था आइ काल्हि चलि रहल अछि